हमसब एकबेर किशनगंज गेल छलौ हँ ओइठम एक आदमीके दरबजापर बैसल छलौ हँ ओतऽ सात आठ गो छोट छोट आमके गाछ देखलियै जैमे खुब आम फरल छलै हँ तऽ अहिना बैसल हमसब गपशप करै छलौ हँ तऽ गपशप कयलाके बाद ओइपर जे ध्यान पड़ल रहय तऽ ओइठमा बगलके एक आदमी छलखिन हुनका पुछलियै यौ ई आम केहन यऽ कहलखिन यौ ई आम तऽ बहुत सुन्दर आम छै आओर बारहो महीना फरै छै तकराबाद ओहिठमा जे छै से ओहिपर मऽ किछु हमरा सबके गपशप हुअ लागल हुअ लागल तऽ ओइठमाँ लीची तीची बहुत सुन्दर सुन्दर गाछ सबहक फल सबहक जे छै से कहलथि जे ई एनासँ एना कयल जायत अइ प्रकारके होइ छै बहुत रङ्गके गप भेल ओतऽसँ हमसब जहन घरपर मे अयलहुँ घरपर अयलाके बादमे जे छै से अहाँके अपना परिवारसँ बात कयलहुँ बात कयलाके बाद अहाँके जे छै से लीची गाछ आमके गाछ आओर किछु छोट छोट टाइपके जोमके गाछ ओइठमा हम देखने छलियै हँ जाहिमे खुब सुन्दर सुन्दर जोम आओर बढ़िआँ जे छै से स्वादो ओकर होइ छलै हँ अइसब टाइपके जे छै से चीज ओइठमा जे हम देखलिये ओएह सब देखलाके बाद हमरो मोन भेल जे नहि अपना घरपर मे जाकऽ ईसब चीज लगयल जाय तऽ अइठमा हमहु सब जे छै से किछु आमके किछु जोम किछु लीची किछु अही टाइपके गाछ सब लगेलहुँ आओर शुरू कयलहुँ अहाँके केनाइ तऽ ओइसँ एकटा चीजके आओर हम देखलियै फायदा जे किछु प्राकृतिक सुधार सेहो होइ छै आओर किछु आमदनीके स्रोत सेहो भए जाइ छै अगर अपनासँ बेसी रहल तऽ तऽ बागवानी जे छै से कतौ अहाँके खराब चीज नहि छियै बहुत नीक चीज छियै जैसँ परिवारोके लेल फायदा होइ छै प्राकृतिकोके लेल फायदा होइ छै आओर किछु ने किछु जे छै से समाजोके लेल फायदा होइ छै जे अइसब चीजसँ अहाँके बहुत नीक होइ छै आओर जेना बच्चा सब छुट्टीमे अयलथि अपन बागवानी रहल या बगलेमे कतौ बागवानी रहल तऽ ओकरो एकटा मनोरञ्जन आओर अपना अबैवला पीढ़ीके सीख दै के लेल सेहो व्यवस्था होइ छै